आंनि मोजां मोनसिननाय बोथोरा जाबाय गोजां बोथोर आङो बेखौ जोबोद मोजां मोनो मानोना आङो गोजां बोथोरनि समाव लोगोफोरजों ज' ज' फुंनि समाव आङो खारलाबायनो मोजां मोनो आरो गोजां बोथोराव आङो दुंब्रुद दुंब्रुद द्रेचफोर बायनानै जेरै जेकेट जिन्स बायदिखौ बायनो गान बायनानै गानना थानो मोजां मोनो आरो हरनि समाव आङो उन्दुनाय समाव आङो गोजांब्ला कम्बलफोरखौ जोमनानै सिङाव एब्रेना दुंब्रुद ब्रु उन्दूनानै थानो मोजां मोनो आरो फुंनि समाव आरो मोनानि समाव आङो अर सायनो मोजां मोनो ज'ज' आरो जोङो लोगोफोरजों गेलेथिंबायनो मोजां मोनो जेरै गोजां बोथोराव भलिबल गेलेनो मोजां मोनो आरो देहाफोरखौ स्रां मोनो दुगैनोबो मोजां मोनो थिक बेबायदिनो गोजां बोथोरखौ आङो मोजांसिन मोनो बइनिख्रुइबो